हेलौ आं हा बायनोमोनहाय आङो ओइ माबानि बिक्रिमपुरनिहाय थावननि

नांगौ मानि आंनो माबा नांगौमोन न' लुनानै थाजानाय नांगौमोन आरो गायग्रा गायग्राखौबो नांगौमोन आरो बेयावनो गायजाना बेयावनो न' लुजानाय नांगौमोन आरो एसे खमाय लायदो बाल दे होनबालाय बेयावनो बेयावनो न' लुनानै बेयावनो थानाय आरो एसे गायनानै मोनजानायखौ नागिरदोंमोन आरो आङो नोङो एसे बेब'स्था खालामनानै होबानो जाबाय

दे हा मोजांखौल' नागेर दे हा मोजांखौ नागिरनांगोन दुइ बिगासो जानाय नांगोन दङ बालाय दे दे नागिर दे मोजांखौनो नागिर थांनायाथ' गाबोनफोरनो थांगोन आङो

दे मिलायनां औ औ दे बेथ' जागोन बेथ' उनाव जागोन फसायबानो जागोन दे नों फसायबानो आंबो फसायनाय फसायगोन ना टाइम लानानै थांनोसै र' जगाराथ' खालामगासिनो हानि हा बायनांगौनालाय जगार खालामगासिनो औ दे